हम अभी बिजलीके बारेमे बाजैत छी जे हमर जे छै बिजलीके बारेमे हमर कोना विकास भेल आर जतय तक बिजलीके बात छै तऽ हम जे छै अपना घरके आसपास सभजगह देखलहुँ जे बिजलीके अभी बहुत मारामारी छै तऽ एकरा लए कऽ हम जे छै आखिर बिजली छियै की एकरा बारेमे हम जानयके कोशिश केलहुँ पहिले धीरे धीरे हम बिजलीके बारेमे जानलहुँ आर सभकिछु प्रयोग कए कऽ केना बल्ब जलैत छै केना पङ्खा चलेनाइ छै या बहुत ऐसा बिजली उपकरण छै जेना हमरा केना चलाबी तऽ एहिसँ जे छै हम बिजलीके प्रयोगमे सफल रहलहुँ आर हम जतय तक हमर कोशिश रहत जे आर बहुत एहन चीज छै बिजलीके बारेमे जे हम अभी तक नहि जानलहुँ हेँ आर हम ओकरा जानयके कोशिश करब आगाँ जाए कऽ इएह हमर अधिकसँ अधिक बिजलीके बारेमे हमरा जानकारी यए